नमस्ते मैं मोहिनी बात कर रही हूँ सर मुझे खाना मंगाना है क्या आप राजू ढाबा से बात कर रहे हैं जी सर सर मुझे ना खाना मंगाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है मुझे चार लोगों के हिसाब से खाना चाहिए तो क्या आप मेरे पते डी आई जी बंग्लो नरेखेरा में भेज सकते हैं जी सर सर मुझे खाना गर्म चाहिए पहले आप बताए में आपको बता देती हूँ कि खाने में क्या चाहिए मुझे छोले टिकिया चाहिए ओर पावभाजी चाहिए एक डोसा चाहिए ओर एक एक प्लेट आप इडली कर दीजिएगा फ्राइट वाली फ्राइड वाली इटली जी भईया जी जा तो सर कब तक आ जाएगा ये एक घण्टे में जी सर सर आप कोशिश करिएगा कि जल्दी भिजवाए क्योंकि खाना ठंडा ना होने पाए आप उसको ऐसे बॉक्स में या ऐसे कंटेनर में रख के भिजवाइएगा ऐसे पेकेज होना चाहिए उसका कि जिससे खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहे ठंडा ना होने पाए जी सर जी सर आप ऐसे ही करिएगा कि उस कंटेनर में इंसुलेटेड बेग जो होते हे उसमें के पक पेक करके भेजिएगा जिस्से कि खाना ठंडा ना हो पाए जी सर धन्यवाद सर